योग कंदे करण सां असां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो जीअं त मुंहिंजे शरीर में पहिरीं थकावट ॾाढी हूंदी हुई ऐं ऐं कमु करण जी दिलि न थींदी हुई ऐं कुझु बि जेको कुझु कोई चवंदो हो त हो न जे पाण में हाणे योगु करण सां मुंहिंजे शरीर में धीरे धीरे शक्ति वधंदी वई मनु तंदुरुस्तु थींदो वियो ऐं मुंहिंजी थोरी बीमारियूं हुयूं मूंखे शरीर में कॾहिं रो बुख घटि लॻंदी हुई कॾहिं कीअं थींदो हो उन खां मथे में सूरु थींदो हो ऐं ॻाल्हाइण में तकलीफ़ु हूंदी हुई ॾाढी उहा बि घटि थी आहे योग सां पोइ पाण खे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त मां रोज़ु सुबुह जो उथी करे योगु कयां ऐं रोज़ु इन जे आधार ते मां हलंदो रहां ऐं हरश कंहिं कंहिंजो कंहिंजो मां पंहिंजी केरु मूंखे चवंदो हो त मूंखे थोरी सुस्ती रहंदी हुई शरीर में ऐं उन जे उन खां पोइ मूंखे योग सां धीरे धीरे केर चवंदो मां जल्दी कमु उथी करे जल्दी कमु कंदो आहियां ऐं शरीर में थकावट बि न थींदी आहे ऐं राति जो निंड बि सुठी ईंदी आहे अगरि राति जो निंड खुली बि वेंदी आहे ॿ टे किलाकनि खां पोइ अठ ॾह किलाकनि खां पोइ बि त पोइ थोरो योगु कंदो आहियां त मूंखे निंड अचणु चालू जल्दी थी वेंदी आहे